पढ़ाइके दौरान पढ़ाइके दौरान जे रुचि रहै हमरा बाजा बजबै के तऽ कोनोसा उत्सव होइ रासलीला होइ या रामलीला होइ या ग्रामीण जे पूजा होइ छै या कोनो आराधना या कीर्तन भजन होइ छै तऽ ओइमे हमसभ ढ़ोलक बजबै छियै ढ़ोलक बजबै के हमरा हुनर छै कोइ भी सुरतालमे हम मिला लय छियै हम बजा लै छियै हमरा काफी अच्छा लगै छै आओर आगे भी चाहै छियै कि हारमुनिया होइ तबला होइ सिखै के कोशिश करैत रहै छियै आओर उहो हम सिखबै आओर फिलहालमे जे अभी छै ओ हम ढ़ोलक बजबै छियै बढ़िआँ सुर तालके के साथ हम बजा लै छियै कोशिश करैत करैत करैत सत्संगमे भजनमे कीर्तनमे बैठियै थोड़ा थोड़ा बजबैत बजबैत पूरा कण्ठस्थ हो गेल छै आओर उ बजबैके सीख गेलियै तऽ आगे मोन होइ छै कि हारमोनिया होइ या तबला होइ ई बजैती सिखती तऽ उहो कोशिशमे लागल रहै छियै फिलहाल तऽ ढ़ोलक हम बजा लै छियै पूरा सुरतालके साथ हारमोनिया तबला सिखै के कोशिशमे लागल